जी हाँ ग्रामीण क्षेत्रो में सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और बढ़ा देने में बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल बहुत अत्यधिक भूमिका निभाते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न तरीक़े की सांस्कृतिक पेहचान को बनाए रखने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह खेल खेलता है तो वहाँ पर उस खेल को देखने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रामीण उपस्थित होते हैं और वो उन दोनों समूहों के बीच के खेल को देखते हैं और बड़ी अच्छे तरीक़े से आनंद लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़े से वो दोनों समूह अपनी सांस्कृतिक पेहचान को बनाए रखते हैं और किस तरीक़े से वो अपने आप में पेहचान बना कर जाते हैं कौन सा समूह जीतता है और कौन सा नहीं और वो अपनी संस्कृति के लिए कितना तत्पर हैं और कितने अच्छे तरीक़े से वो खेल खेलते हैं इस बात को ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक पेहचान को बढ़ावा देने के लिए लोग विभिन्न तरीक़े के खेलों का आयोजन करते हैं